हैलो हां जी भैया मै थुआढ़ी हट्टी दा ओह् लैती साड़ी मड़ो साड़ी इन्नी शैल निकली इन्नी शैल निकली रंग ओह्दा इन्ना शैल हा ते ओह् नेही साड़ी मै दोबारा नी दिखी थुआढ़ी हट्टी दा बड़ी शैल गै साड़ी रंग ओह्दा इन्ना शैल बार्डर ओह्दा पल्ला इन्ना शैल हा इन्ना सोह्ना ब्लाउज दा रंग बी ओह्दा इन्ना शैल हा मै ओह् थुआढ़े गै टेलर कशा सेआया हा सेयाई ही मतलब ओह् साड़ी स्टिच कराई ही ते ब्लाउज बी पूरा थुआढ़ी गै हट्टी दा सेआया ओह्दी इन्नी शैल फिटिंग आई मिगी मिगी मेरे भैनू दा ब्याह् हा ते में ओह् लाई दी ही साड़ी ते सारे लोकें मिगी बड़े इ'यां बड़ी तरीफ़ कीती मेरी तुसें एह् कुत्थां लैती साड़ी मतलब बड़े लोकें मिगी पुच्छेआ ते मै बड़े लोकें गी थुआढ़ी हट्टी दा नांऽ बी सनाया थुआढ़ी बड़ी प्रमोशन बी होई उत्थें बी हां आखा दे हे बड़ी शैल मतलब बड़ी शैल क्लेक्शन ऐ उंदी ते होर कोई उ'ऐ नेही कोई होर साड़ी आग़ ते मिगी दस्सेओ साड़ी मिगी होर होर बी ब्याह् ऐ ते मिगी इक होर साड़ी लैनी हां ते मी फ्ही दबारा सनाएयो जेल्लू बी नेह् जां नेहा माल औगा ते मिगी पैह्ले सनाएयो मै इक होर साड़ी लैनी थुआढ़ी हट्टी दा इस बार कलर थोह्ड़ा न जियां पैह्ले साड़ी दा बड़ा इ'यां ब्राइट कलर हा बड़ा डार्क मजांटा लैती दी ही मै हून मै लैनी थोह्ड़ी लाइट लाइट कलर दी मतलब सूट मेरे उप्पर ज्यादा उ'ऐ करदे मतलब डार्क डार्क कलर ज्यादा शैल लगदे अमां में मेरा मन ऐ हून में मै थोह्ड़े लाइट कलर दी लैनी ते थोह्ड़ी लाइट कलर दी साड़ी नोआएयो बड़ी शैल ही मिगी ओह्दी ओह्दा बार्डर गै इन्ना सोह्ना हा इन्ना स्लीक बार्डर हा बड़ी शैल लग्गी मिगी ओह् साड़ी ते जच्चा दी बी बड़ी ही हां बड़ी जच्चा दी ही ते बड़ी शैल साड़ी ही हां दबारा नोआगे उ'ऐ नेहा औगा कोई पीस ते मिगी सनाएयो मेरी भैनू ने आखे दा मिगी कि मै बी लैनी मिगी बी सनाया भैया गी आखेआं पुच्छी लैएआं उनेंगी जेल्लू बी नेहा कलेक्शन आह्गे मिगी सनाएयो ते मै उसी लेइयै औगी ते तुस उन्नै बी लैनी इक साड़ी ठीक ऐ ते मिगी सनाएयो जैल्लू बी नेही साड़ियां नेही थुआढ़ा कलेक्शन नोआगे तुस ठीक ऐ